میرے خیال میں پرانی نسلیں نئی نسلوں سے زیادہ مذہبی تھیں کیونکہ پہلی نسلیں جو ہے جھوٹ نہیں بولتی تھی وہ سچ بولتی تھیں اور جو مذہبی لوگ تھے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے سچ ہی بولتے تھے اور دین پر چلا کرتے تھے نماز کے پابند تھے اور اپنے دین پر عمل کرتے تھے اور اب کی جو نسلیں وہ فون چلاتے رہتے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں آج کی جو نسلیں ہیں وہ فون میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں